भारत सरकार की तरफ़ से बाईस भाषाएं अनुसंधान में मानी गई है पहली भाषा है बेंगोली दूसरी असमिया तीसरी गुजराती चौथी हिंदी पाँचवीं कन्नड़ छठवीं भाषा कश्मीरी सातवीं भाषा कोंकणी आठवीं भाषा मलयालम नवीं भाषा मणिपुरी है दसवीं भाषा मराठी है ग्यारहवीं भाषा नेपाली है बारहवीं भाषा ओड़िया है और तेराहवीं भाषा पंजाबी है चोदहवीं भाषा संस्कृत है और पंद्रहवीं भाषा सिंधी सोलहवीं भाषा तमिल है सत्रहवीं भाषा उर्दू है और अट्ठारह भाषा तेलुगु है उन्नीसवीं भाषा बोडो है और बीस भाषा जो कि बंगाली है जिस इतनी भाषाओं को सरकार ने मान्य दिया है इसमें से भारत देश में दस भाषाएँ अत्यधिक बोली जाती है जैसे हिंदी मराठी गुजराती बेंगॉली उर्दू अंग्रेज़ी इतनी भाषाएँ आम देश में आमतौर पर बोली जाती हैं भारत देश का जो उदारवादी दृष्टिकोण है वह बहुत ही अत्याधिक है यहाँ की संस्कृति और भौगोलिक क्षेत्र विविध विविधता इसकी बहुत ही अत्याधिक है इस लिए यहाँ पर तमाम तरह की भाषाएं बोली जाती हैं क्योंकि भारत देश में बहुत ही अन्य तरह के लोग अन्य संस्कृती अन्य देश के लोग एकजुट है इस में इसके लिए भारत देश में इतनी तरह की भाषाएं बोली जाती है और बाईस भाषाएँ को मान्य दिया गया है